हमरा ऑफर दुआरे हम बहुत किताब मैथिलीके कीनैत छी एमेजॉनसँ मैथिलीके किताब कीनैत छी आ ओहि किताबपर बीस प्रतिशत तीस प्रतिशत ईसभ छूट भेटैए ओहि सङ्ग सङ्ग कएटा कूपन सेहो रहैत छै जे ओहि कूपनके जँ समर्पित कऽ देबै तऽ एतेक प्रतिशत आओर छूट भेट जायत ओहि आर्डरके ऑफरके नामपर हम बहुतो आर्डर दैत छियै आ ओ किताब लैत छी पोथी अहाँक दुआरिपर छनि एकटा आनन्द मोहन झाके एहूमे हम आर्डर दैत छी कियाक तऽ हुनकर रहैत छनि जे एतेक रुपैआके जे किताब लेब तऽ किछु विशेष लाभ भेटत विशेष छूट भेटत ओहि छूटक नामपर ओहि ऑफरके नामपर हम बहुत बेसी लाभान्वित सेहो भऽ रहल छी जे ऑफर दैत छथि ओ आ ओहि नामपर हमरा किताब कम पाइमे सस्तमे किताब अपना लग आबि जाइए आ ताहिसँ हम बहुत लाभान्वित होइत छी अनको एहिसँ हम लाभान्वित करैत छियनि